सारे गा पैह्लै अस रनिंग दी करचै रनिंग दा जेह्ड़ा साड़ा स्टैमिना इंक्रीज़ होंदा साड़ी फ्लैक्सिबिल्टी इंक्रींज़ होंदी साड़ी बॉड़ी जेह्ड़ी ऐ अच्छी वार्मअप होई जंदी ऐ ते कन्नै साड़े पूरी ओवरऑल हैल्थ गी बड़ा जैदा फैक्ट करदी ऐ मतलब अच्छी तरफ लेईऐ जंदी ओह्दै छा बाद अस मौसम दी गल्ल करचै कि अस केह्डे मौसम इच असैं रनिंग करनी चाहिदी ते ओह्दे केह् केह् फायदे न सारे छा असैं गी हॉट क्लाईमेट दी जां हॉट वैदर दी गल्ल करचै ते नाईनटी एट डिगरी सैलसियस तकर जैदा टैम्प्रेचर होऐ ते ओह्दे च रनिंग नेईं करनी चाहिदी अस्सी प्रसैंट ह्यूमिडटी छा जैदा अगर होऐ ते टैम्प्रेचर तां बी असैं रनिंग नीं करनी चाहिदी इक बड़ी आम जेही गल्ल होई जंदी साढ़े च पानी दी कमी होग ते साढ़े च सौ बिमारिआं होनी सौ बिमारिआं असैं गी इंया गे लग्गी जानी ते ओह्दे छा बाद अस गल्ल करचै ते ठंड़े मौसम च रनिंग करगे ते असैं गी डीहाईड्रेशन घट होंदी ऐ साड़ा जेह्ड़ा स्टैमिना ऐ ओह् बी अच्छी बनी जंदा रनिंग लेईऐ साड़ी पकड़ अच्छी बनी जंदी अगर असैं अपनी रनिंग दी स्पीड़ इंक्रीस करचै जे असैं जैदा लम्बी दौड़ लानी होऐ ते ओह् बी लाई सकदे होर रेनी सीज़न च एह् होंदा ऐ कि बर्खा होंदी ऐ अगर बाह्र बी रनिंग करचै ते असैं गी रोड़ रनिंग करचै ग्राऊंड़ रनिंग करचै ते स्लिप लग्गने दा बड़ा खतरा होई जंदा कि जे उस टैम बर्खा होई जदी होंदीआं ते बर्खा कन्ने केह् होंदा कि सारे पिलशी कन्नै स्लिप होई दी होंदी जगह् जेह्ड़ी ऐ स्लिपी जेई होई दी होंदी जेह्दी वजह् कन्ने अस खिस्की सकनें लगी सकदी ऐ उस वास्ते में गिलानी अगर बर्खा होई दी हाऐ बरसांती दे दिनें अगर बर्खा होई दी ऐ ते तुसैं गी बाह्र रनिंग करना अवायड गै करो अगर तुसैं करनी ऐ ओह्दै च तुंदी शूज दी जेह्डी ग्रिप ऐ ओह् अच्छी होनी चाहिदी उदर ओह् स्लिप नी मारोग कि रनिंग शूज़ जेह्दे तुंदे होने ओह् सेही होने चाहिदे जिंदी ग्रिप अच्छी होऐ इकदम कि तुस कुदै बी हार्ड सॉफ्ट सरफेस पर पैर रक्खो तुसैं गी स्लिप लग्गै ते तुसैं गी लग्गै नीं होर बाद च अगर अस करियै गर्मियैं दे दिने च दौड़ करन नेी होंदी कि जेह्ड़ा साढ़ा साढ़ा वेट लॉस जेह्डे़ लोग वेट लॉस दी जर्नी तय करदे ते में लाना चाहन्नी आं कि गर्मिऐं च गै दौड लानी चाहिदी पर इन्नी बी गर्मी च दौड़ नी लानी कि असैं गी डीहाईड्रेशन जां प्रॉबलमस होई जान कि ओवरआल हैल्थ च नुकसान होईआ